साढ़े उद्धर बड़े बड़े गै प्रकार दियां फसलां होंदियां जि'यां मुंजी होई कनक होई सब्ज़ियां बड़े प्रकार दियां होइयां भिंडी आलू गोभी बीन्स टमाटर मिर्च होर बड़े प्रकार दियां सब्ज़ियां गाजर होई गोभी आलू होर जि'यां कि मटर होई गेदे होर दालें च बी जि'यां माहें दी दाल मसरें दी दाल सरेआं दा तेल होर बी बड़ा कुछ होई जंदा साढ़े उद्धर साढ़े उद्धर होर बड़ा किश होंदा जि'यां मतलब कि मुंजी ते कनक छें छें म्हीनै दी होंदी ओह् ते समझी लैना मुंजी दी चौलें दी फसल ते एह्दे चा बी बड़ा गंद निकलदा बाकी होर सब्ज़ियें चा बी बड़ा गंद निकलदा ते इ'यां सब्जियें चा गंद निकलदा साढ़े इद्धर स्ट्राबैरी होई जंदी ते होर कन्नै होर बी बड़ियां सारियां फसलां होर फसलां कड़म होई जंदा शलगम होई जंदे ते कन्नै ते होर बड़ियां सारियां अजकल्ल ते फुल्ल फुल्लै दी खेती बड़ी होई साढ़े इद्धर इन्नी खेती होई दी ऐ मरूद होइये फ्रूट्स बड़े होंदे न मरूद बड़े होंदे न इद्धर ते कन्नै बाजरै दी बड़ी होंदी ऐ मक्की दी बी बड़ी होंदी ऐ ते कन्नै इ'यै लोग मतलब बड़ी खेती करदे न उं'दे लस्सन घर घर लस्सन लांदे लोग लस्सन लांदे कन्नै होर बड़ियां सानूं जि'यां असें मुंजी लाई दी होऐ ते ओह्दे सानूं बड़ी कमाई होंदी ऐ ते कन्नै शैल फर्क पेई जंदा बंदे ई ते कनक बी ठीक ठाक होऐ ते सब्ज़ी च बी ठीक होंदा आलू च बी ठीक होंदा पर सारे कोला जैदा मुंजी बाकी ते गोड्डी होंदी पर जादै फायदा मुंजी च गै होंदा ते कन्नै ते साढ़ियां फसलां ठीक रौंह्दियां जि'यां ते ओह् सब्ज़ियां दौ त्रै म्हीनें च गै होंदा मुंजी टैम मुंजी गै होंदा ते सरेआं साग र्हांदे ते शटाला डंगरें गी पट्ठे बड़े पांदे लोग